ہاں جی

اچھا اگر آپ گھومنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو گھومنے کے لیے آپ کو موسٹلی کیسی جگہ پسند کرنا چاہتے ہو آپ گھومنے کے لیے جیسے آپ کا کھانے پینے کا علاقہ ہو یا پھر شاپنگ کا علاقہ ہو یا پھر جو کھلا علاقہ ہو پارک میر کا اگر ٹورسٹ جاتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا اگر میں آپ کو سب سے پہلے تو جس کے بارے میں پریفر کروں گا وہ ہوگا جامع مسجد چونکہ وہاں پورا کھلا علاقہ ہے اور اس کے بعد کھانے پینے کی بہت اچھی اچھی چیزیں وہاں مل جاتی ہے جو کہ بہت مشہور بھی ہیں اگر آپ شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو مٹیا محل کے اندر کافی ساری چیزیں ہیں کافی اچھی اچھی دکانیں بھی ہیں کپڑے کی دکانیں ہو جاتی ہیں جامع مسجد کے سامنے مینا بازار ہو جاتا ہے وہاں پہ بھی بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں اور اگر ہم کہیں تو عبایا اور نقاب وغیرہ بھی وہاں کافی اچھے اچھے ملتے ہیں اور اگر آپ تاریخی طور پر تو جامع مسجد بھی ہاں اگر تاریخی طور پر دیکھتے ہیں تو جامع مسجد بھی ایک تاریخی انڈیا گیٹ بھی ہو جاتا ہے لال قلعہ بھی ہے قطب مینار بھی ہو جاتا ہے اور اگر ہم نئے طور پر دیکھیں جو بنا ہوا ہے اچھی اچھی چیزیں بنی ہوئی ہیں نئے طور پر تو آپ اکشر دھام ٹیمپل لے لیجیے جو ابھی نیا بنا ہوا ہے وہ بھی کافی اچھا بنا ہوا ہے اور ہر جگہ کی اپنا الگ الگ ہے اگر جامع مسجد جاتے ہیں تو جامع مسجد فجر کے بعد سے کھل جاتا ہے جو کہ مغرب تک کھلا رہتا ہے عورتوں تک عورتوں کے لیے کیونکہ عورتوں کا مغرب کے بعد وہاں داخلہ منع ہے اور جینٹس وغیرہ جا سکتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور لال قلعہ کا ہے لال قلعہ کا بھی اگر میں آپ کو صحیح ٹائمنگ بتاؤں گھومنے کا جو صحیح ٹائمنگ جو ہے وہ آپ دوپہر میں جائیں خان دو بجے نکلیں گھر سے دو تین بجے تو سب سے صحیح ٹائمنگ ہوتا ہے وہاں پہنچنا جی شکریہ